जय झूलेलाल मां लीलावंती ॻाल्हायां पई जेके आहे न पंहिंजे सिंधी समाज में हिकु चेटीचंड जो त्योहारु ईंदो आहे जंहिंमें आहे न छेजू वठजंदड़ या त हुन में मर्द डांडिया रास साम्हूं साम्हूं रमंदा आहिनि त हुन में मर्दनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अने पोइ उन खां पोइ आहे न चेटीचंड जो शाम जो आहे न बहिराणो हूंदो आहे त बहिराणो में बि लेडीसूं घणियूं नचंदियूं आहिनि जेके में आहिनि अलॻि अलॻि आहिनि नचणु ॾेखारींदा आहिनि माइयूं भाग वठंदियूं आहिनि के हिन में ईअं नचो नितीअ जो बि हूंदो आहे हुन में अने सभु डांस थींदा आहिनि चङा ऐं पंहिंजा सिंधी समाज वारा डांडिया रास जो नोरतन में डांडिया रास जो प्रोग्राम बि ख़ासि रखंदा आहिनि पंहिंजी वाड़ीयुनि में की जंहिंमें तव्हां आहे न लेडीसूं भाग वठी सघो उने ईअं सभ खे रमी सघो इन्जॉय करे सघो उहो पंहिंजे सिंधी समाज जो हिकु कार्यक्रम थींदो आहे जेमें आहे न जेन्स सभई इहो प्रोग्राम कंदा